काणकोण जिल्ल्यांत मुख्य येरादारी पर्याय म्हण्टा तें आयज खेडे गावांनी पसून खाजगी बसी आसात त्यो सगल्यो बऱ्यो सुविधा दितात त्या भायर प्रत्येक बस स्टॅण्डार प्रत्येक लोकल बस स्टाॅपाचेर पा पायलटाची सुविधा आहा रिक्शाची सुविधा आहा आनीक जेकां बारीक बारीक खेडेगावांनी खंय भितर वचपाक जाय जायत जर ट्रान्सपोर्ट बशी बशी टायमार आसात प्रत्येक खेडेगावानसून बशी वतात आनी ताका लागून काणकोणची बरे मार्केटींग काणकोण बाजराक बरें जाता खुबशे लोक बाजरा येता वता जेंका दोतोरागेर वचपाक जाय तांकांय ती सुविधा मेळटा ताका लागून काणकोणचे येरादारी बाबतीत कसलोत प्रोब्लम ना तुमी जाय तेन्ना येवूं शकतात आज मोटसायकल पायलट रिक्शा त्या भायर बाकी सामान व्हरतले जाल्या पिकप बिकप ह्यो आनी ह्यो पिकप रिक्शा ट्रक ह्योयी सुविधा सगल्यो आमगे काणकोणा आसात